हलू हाँ हाँ अच्छा अच्छा कब लग गई चोट

कहाँ पर लगी है अच्छा तो पैन हो रहा है

नहीं अभी तो मैं हॉस्पिटाल में अवीलेबल नहीं हूँ मैं कल परसों मैं आ जाऊँगी अभी आप क्या कि कोई भी मेडिकल में जाकर मूव वगैरह लगा लीजिए फिर परसों के दिन आऊँगी जब आप आ जाइए होस्पिटल हाँ हाँ उस पर अभी पैन में थोरा सा रिलिफ़ हो जाएगा उसके बाद हौस हॉस्पिटाल आओगी जब एम आर आइ वगैरह चेक अप करवाना उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से ट्रीट्मेन्ट चलेगा ठीक है ना ओके हाँ हाँ ओके